ہیلو ہاں جی بولیے کون بول رہے ہیں نام کیا ہے آپ کا اچھا شہزاد عالم جی بتائیے کیا حال ہے کیا ہوا اچھا دس پندرہ دنوں سے بخار آ رہا ہے اور بخار کے ساتھ اور بھی ہے کچھ نزلہ کھانسی زکام اچھا کھانسی وغیرہ بالکل بھی نہیں ہے الٹی وغیرہ بھی آ رہی ہے ساتھ میں اچھا ہیڈ پہ سر میں درد وغیرہ پیٹ میں درد کچھ اس طرح کا کوئی اور شکایت اچھا لیٹرین صحیح ہو رہی ہے اچھا اچھا چلیے تو دوائیاں لے رہے تھے آپ کہیں سے اچھا کہاں سے چل رہی تھی اس سے پہلے دوائی آپ کی اچھا اچھا لال بہادر شاستری سے چل رہی تھی دوائی اچھا تو بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ہو گیا تھا آپ کا بلڈ ٹیسٹ نہیں کروائے ہیں تو بلڈ ٹیسٹ کروانا ہوگا آپ میرے پاس آ جانا بلڈ ٹیسٹ کروائیں گے آپ کا ہے نا اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ کون کیا ابھی فیور کئی طرح کے چل رہے ہیں ایک تو ڈینگو بھی چل رہا ہے ابھی کافی تیزی سے اور جی اور وائرل فیور بھی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہم ایک بار بلڈ ٹیسٹ کرائیں گے اس کے بعد پھر آپ کا دیکھتے ہیں ہے نا بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کرانے کے بعد کلیئر ہوگا کہ کیا دقت ہے ابھی ٹھیک ہے جی تو پہلے ہم بلڈ ٹیسٹ کروائیں گے اس کے بعد پھر آپ کو اسی حساب سے دوائیاں چلائیں گے کیونکہ آپ دوائیاں پہلے سے بھی کھا رہے ہو ٹھیک ہے جی آپ آ جانا بلڈ ٹیسٹ ہوگا پہلے آپ کا اوکے اوکے ٹھیک ہے